ते में हून गल्ल करनी आं कि मतलव कि में अपनें बेह्ॅले टाईम च अपनें फोटो खिच्चनी क्योंकि कुड़ियें दा शौंक होंदा सैल्फी लैना पिक्स कलिक करनां लेकिन में अपनें कोला दा जादा मतलव कि फोटो तो में लैंदी आं अपनें ते लैंदी गै लैंदी आं पर बौह्त ही घट्ट सबतो जादा में फोटो लैना फोटोग्राफी मीं मतलव पसंद ऐ में अपनें नार्मल फोन तो गै फोटो क्लिक करनी होन्नी नीं लेकिन में जादा इनवार्नमैंट दी फोटो लैना पसंद ऐ ते रील्स बनाना ओह्दे उप्पर जां फोटो क्लिक करियै ऐडिट करियै डालना स्टोरी च ते कन्नै केह् आखदे उसी मतलव नेचर दा नैचुर्ल पिक्स मिगी बड़ी जादा पसंद ऐ और क्लिक बी करनी होन्नी आं जिसलै मेरा फ्री टाईम होंदा कुश बी में कुश इक दो घैंटा जां अद्धा घैंटा मेरा बेह्ला होंदा तां में मैकसिमम अपनां टाईम इयै दिखदी कि क्लाईमेट स्हेई ऐ ते चलो जी पिक्स लैच्चै क्योंकि ओह् पिक्स मिगी बड़ी जादा मोटिवेट करदियां मिगी बड़ी जादा रलैक्स फील करांदियां ते अस अगर बड़े शांती कन्नै उस पिक दिखगे जां उस पिक्स दे इन्वाईरमैंट च बौह्ते च केह् आखदे पीस फील होंदी बड़ा जादा रलैक्स फील होंदा क्योंकि अज्ज कल दी जेह्ड़ा स्ट्रैसफुल्ल जनरेशन ऐ साढ़ी ते पीस पर आना बड़ा जादा मुश्किल ऐ लेकिन में अपना पीस इत्थुआं दा लैन्नी होन्नी ते बड़ी जादा शांती मैह्सूस होंदी मीं ते अगर में गल्ल करां रीलस दी ते रीलस और शॉर्ट्स च बड़ा जादा डिफ्रैंस ऐ क्योंकि रील्स च अस इक पूरी वीडियो बनांदे पूरी तैयारी करदे कि हां भाई एह्कड़े कपड़े पाने ते इयां तैयार होनां तोे एह् बर्ड़स बोलनें क्योंकि कदैं कदैं कोई सांग चला दा होंदा साह्नू लिपसिंग मैट करनीं पौंदी ते रील्स और पोटोग्राफी च बड़ा जादा डिफ्रैंस ऐ क्योंकि फोटो तुस कदैं बी जाईयै अपनें कैमरे दी कवालिटी सैटिंग च जाईयै क्लिक करियै तुस मेंन्ट च फोटो क्लिक करी सकदे और अच्छी फोटो आई सकदी और रील्स च केह् होंदा तुसें पूरा गाना सैट्ट करनां चूज करनी कि केह्ड़ी रील उप्पर जां केह्ड़े सांग उप्पर तुसें रील बनानी ओह् जां तुसें केह्ड़े जां शायरी उप्पर बनानी ते रीलस इक वीडियो टाईप होंदी कि वीडियो इक दस दस बी नी इक दो मिन्ट दी बीडियो होंदी ओह् रील जिसी आखदे अजकल जेह्ड़ी चले करदी ऐ सोशल मिडिया उप्पर फेसबुक्क उप्पर इवन रील्स दा दूआ नाम एह् बी आक्खी सकने शॉर्टस जेह्ड़ा मतलव कि लोकें कोल इन्ना टाईम नी ऐ ओह् बड़ी लम्बी लम्बी वीडियो दिखचे क्योंकि अज्ज दे जमाने च सारे फास्ट फास्ट कम्म करनां चांह्दे की अस फास्ट कम्म बी करी लैच्चै साढ़े दोनों कम्म होई जान ते उस असते बंदे रील बनांदे जेह्ड़े बी व्याकि यूज करदे सोशल मीडिया उनेंगी पता होना ओह् रील यूज करदे बनाने आस्तै ताकि ओह् मतलव कि और ब्यू बी आई जंदे ते केह् आखदे उसी उनें पसंद बी आंदी रील्स क्योंकि बड़ी अट्रैकटिव होंदियां लेकिन फोटो बड़ी डिफ्रैंट चीज़ ऐ फोटो तुंदा सकैंट दा कम्म ऐ तुस दो मैंन्ट च क्लिक करियै अग्गैं दिक्खी सकदे ओ उसी नां तुसें ऐडिट करना ना कुश सैटिंग दा इन्ना सीन ऐ लेकिन केह् आखदे उसी रील्स च लम्बा थोह्ड़ा लम्बा नी मतलव ओह् बी घट्ट ई ऐ क्योंकि जेह्ड़े चलांदे उंदै आस्तै ते दो मिन्ट दा कम्म ऐ लेकिन केह् आखदे दोनों सेम नी ऐं दोनो डिफ्रैंट ऐं क्योंकि कैमरे च फोटोग्राफी च तुसें फोटो क्लिक करनी ऐं सब कुश सैट्ट करियै इन्वाईरनमैंट दिक्खियै जगा चूज करियै कि हैां इस जगा दी फोटो में क्लिक करनी ऐं और इन्बआईरनमैंट दिक्खियै क्लाईमेट दिक्खियै लाईटस दिक्खियै लेकिन रील च ते में इयो आखनी कि बस फिल्टर दी जरूरत होंदी ऐ जादा बैकग्राऊंड़ मेवी जेह्ड़ा बी होग क्योंकि फिल्टर जिसले आई जंदा ते बैकग्राऊंड़ चेंज़ होई जंदा शक्ल ते होंदी गै होंदी ऐ लड़कियां आलरड़ी मेकअप कन्नै ते करदियां गै करदियां लेकिन फिल्टर कन्नै एह् होंदा होर होई जंदा ते कदैं कदैं ओवर बी लगदा ते कदैं कदैं ओह् अच्चा बी लगदा क्योंकि फिल्टर बने दा गै इस आस्तै ऐ कि जेह्ड़े नार्मल लोग ओह् थोह्ड़े अच्छे दिक्खी जाएं लेकिन सारे लोग अच्छे ई ऐं बस फिल्टर ई ऐ थोह्ड़ा बिच्च चेंज़ करनें आस्तै ते में इयो आखगी भाई रील्स और शॉटस ते कन्ने केह् आखदे उसी पिचरस दिन्नो चीजां अलग ऐं और केह् आखदे उसी बंदा कैमरे कन्नै बी फोटो खिच्ची सकदा लोकिन में अपना फोन कैमरा यूज करनीं होन्नी फोटो खिच्चनें आस्तै लेकिन मैकसिमम लोकें गी फोटोग्राफी दा इन्ना जादा शौंक होंदा कि ओह् अपना इक स्पैशल कैमरा खरीददे दुकान तो जां स्पैशल कैमरा मैन ही बुलांदे कि हां भाई साढ़ी एह् फोटो खिच्चो लेकिन मीं इन्ना बी नी ऐ नार्मल ऐ मेरा अच्छा फोन कैमरा ऐ नहाड़ा में उत्थुआं दा फोटो खिच्ची लैन्नी होन्नीं और हां रील्स उस शॉटस दी गल्ल रेही ओह् में बड़ा घट्ट बनानी होन्नी क्योंकि मेरे कोल इन्ना टाईम नी होंदा कि में रील्स और शॉटस बनवां लेकिन कदैं कदैं बेह्ल्ले बेह्ले टाईम च ओह् बी बनाई लैन्नी होन्नी लेकिन जादा नी जादा मिगी इयै पसंद ऐ में फोटो किसे चाल्ली क्लिक करी लैना कोई स्हेई स्हेई जगा दा जां कुश बैलिड चीज़ दिक्खियै में फोटोग्राफी करी लैन्नी होन्नी थोह्ड़ी बौह्ती ते बस